हेलो हाँ हमको किराए पर मकान चाहिए

तो डिपोज़िट भी जमा करना होगा क्या अच्छा कितने साल या कितने महीने का

अच्छा तीन महीने का रूम में क्या क्या सुविधा है किचन बाथरूम लैट्रिंग यह सब है और बेडरूम में क्या सुविधा है अच्छा मैं टच कम्पनी से बोल रही हूँ इलाहबाद से उसी में काम करती हूँ इसी के लिए हमको रहने के लिए रूम चाहिए और पानी उनी की क्या व्यवस्था है टाइम टाइम से पानी आ जाता है ना ये नहीं कि पानी ना आए तो दिक्कत हो अच्छा अपने मतलब जहाँ रहती हो वहाँ प्रॉपर अपना समरसेबल की बोरिंग है ना टंकी वंकी रखी गई है बाथरूम में अलग है टंकी और किचन की अलग कि जे दोनों एक ही का है अच्छा गीजर लगा हुआ है अच्छा और मतलब जैसे साग सब्ज़ी वग़ैरह गलियों गलियों में आती है गाड़ी घोड़ा आ जाएगी उसमें फ़ोर वीलर रखने की जगह है हाॅल में रास्ता उस्ता चौड़ा है ना मेरे पास फ़ोर वीलर है फ़ोर वीलर से मैं चलती हूँ गेट वग़ैरह मतलब बड़ी है ना फ़ोर वीलर को मतलब टच तो नहीं होगा ले के आने जाने में अच्छा और कोई मतलब और वहाँ कोई किराएदार है कि सिर्फ़ मैं ही अकेले आऊँगी अच्छ और लोग हैं अरे तो कोई झगड़ालू रगड़ालू तो नहीं है ना बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं कि मतलब ऐसे रहने वाले लोग आए हुए हैं बच्चे लोग आत आएँ हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा और मतलब जैसे मेरे किचन का वो गैस वग़ैरह ख़त्म हो गया तो वह वह कैसे आएगा कोई ला कर आ कर देता है कि जा कर लाना पड़ता है